आङो बिबारखौ मोजां मोनो बिबारखौ आं गायो फुंआवहाय आङो बिबारखौ ओरैबायदि जोथोन खालामो जेन'बा फुंआव आं सिखारो दै लुयो बिबारखौ आङो फोसाबो अखमबा आं हासार होयो अखमबा आं ओरैबायदि मोजां मोननानै जोथोन खालामो बेरा होयो बिबारखौ आङो फुंआव नायनो मोजां मोनो समायना अखमबा आं बिबारखौनो फुजा होनायाव आं खायो बिनि थाखाय आंहा आदर खालामो बेरा नङाबा जोथोन नङाबा बिबाराबो थाया